हम जब नौकरी शुरू किए तो उस दरम्यान हमें परिवहन के मुश्किलों का बहुत सामना करना पड़ा क्योंकि जब हमको आए दिन मीटिंग में जाना होता था तो जब हम अपने घर से निकलते थे तो यहाँ यातायात के जो साधन थे वो फ़िक्स रहते थे कि तीन घंटे बाद ही आएगा और जब वो तीन घंटे बाद मिलता भी था तो उसमें बैठने के लिए सीट नहीं रहता था सब भूसों की तरह एकदम भरे पडे़ रहते थे काफ़ी भीड़ रहती थी जिससे कि मुझे बहुत घबड़ाहट होता था और मैं कभी इस तरह से परिवहन का सामना नहीं किए थे क्योंकि हम लोग ऐसे कभी गए नहीं हमेशा मतलब हम लोगों के यहाँ बनारस में साधन उपलब्ध रहते थे आराम से बैठना फिर अपने जगह जहाँ जाना है वहाँ उतर जाना पैसा पेमेंट करना यहाँ पैसा देने के बावज़ूद भी आपको सीट नहीं मिलती थी खड़े जाना और एकदम आदमियों का भीड़ पड़ा रहता था उसके बाद किसी तरह अगर साधन मिल जाते थे तो जहाँ मुझे आधे घंटे में पहुंचना है वहाँ सड़क खराब होने की वजह से मुझे एक डेढ़ घंटे लग जाता था जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत होती थी कभी कभी तो हम लोग को मतलब दस मिनट में पहुंचना था और हम लोग घंटों इंतज़ार करते रहते थे साधन का यहाँ इस संसाधन की कमी से हम लोग वो मीटिंग अटेंड भी कभी कभी हम लोगों की मिस हो जाती थी क्योंकि हम लोगों को पहुंचना था दस बजे ट्रेनिंग में जाना है वहाँ टाइम फ़िक्स रहता था लेकिन यहाँ परिवहन का कोई टाइम फ़िक्स नहीं रहता था जिसकी वजह से कई बार मेरी ट्रेनिंग भी मिस हुई है या कहीं जब लेट पहुंचते थे तो मुझे कहीं कहीं डाँट भी सुनना पड़ता था जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा है